नोगोरारि आरो गामिआरि ओनसोलनि जेखिनि गेलेनायनि सोमोन्दै बेवहाय गोबां फारागथि दङ जेरैहाय नोङो गामिआरि ओनसोलाव गेलेनायनि थाखाय गंफ्रोमबो गामि गामि मानि मोनसे गुवार फिल थायो खिन्थु जोङो बेवहाय गेलेनाया मोनसे प्रफार प्रफारलि मानि मोनसे गेबेङै बाहाय गेलेनाय जाय जाहैबाय आरो फारफ्रोमनिफ्राइ साननानै नायोब्ला मानि बाहाय नोङो सरकारनि फिसिलिटिफ्रा बिराद खम आरो बाहाय मोजां फोरोंगिरि गेलेनायनि सोमोन्दै फोरोंग्रा आरो बुंग्रा बिदि सुबुं गैया आइनि जाय गोसो एरै बेबायदि टाइभाव गेलेनाय जायोमोन आरो नोङो फारसेथिं नोगोरारि फोरनि जेखिनि गेलेनाय बिसोरो मोनसे प्रफारै गेलेनाय जायो गावसिनि बेवहाय गेलेनायनि सोमोन्दै फोरोंग्रा आरो माबोरै गेले नांगौ बेनि सायाव बुंनायनि बा फोरोंनायनि मोनसे राहा थायो दा बेफोर फारफ्रोमनिफ्राइ खमफ्लिदलि खमफारिसन खालामनानै नायोब्ला थारमानि रुजुनानै नायोब्ला बिराद गामिआरि ओनसोलनि जेखिनि गेलेनाय बेव माखासे थालांनाय नुयो आरो दा नोङो जिखिनि नोगोरारि लेभेलनि गेलेनाय बाहायनो मोनसे गासैबो नेयम निथिखौ लानानै गेलेनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बेहाय गावनि जिउ दानायनि लामायाव मोनसे मोजां ओ बेजोंनो फ्रफेसन हिसाबै बिसोरो गेलेनो लानाय जायो खिनथु जोंनि गामिआरि लेभेलनि जेखिनि गेलेनाय बाहाय जाहैबाय नोंङो ओ जायनो